ऐक्सपीरियंस में ते बचपन तूं गै मतलब कि स्टार्ट मेरा कुत्थु होएआ हा कि मिगी हैन्नी पता हा कि में पेंटिंग बी करी सकनी आं कि एह् होंदा कि जेल्लै धोड़ी बंदा कुसै चीजै गी हत्थ निं पावै ते उसी हैनी पता लगी सकदा कि हां ओह् एह् चीज करी बी सकदा ऐ मिगी हैन्नी पता हा कि में पेंटिंग बी करा सकनी आं बचपन च होएआ केह् कि साढ़े पेपर चला दे हे ते उत्थें होएआ ड्राइंग दा पेपर ओह् ते सानूं खाल्ली ड्राइंग बुक्कें पर रंग भरे दे हे ओह्दे च होर उत्थै सानूं कक्ख निं दित्ते दा ऐ पर लेकिन जोल्ले ओह् पेपर आया सानूं उ'नें थोह्ड़े दिन पैह्ले सनाया कि उत्थें तुसें एह् चीज बनानी ऐ तुसें उत्थें हाथी बनाना ऐ ठीक ऐ में डरी गेई महां मिगी ते आंदा निं ऐ टवीशन गेई ते उत्थै मैडम आक्खा दी बनाइयै दस्सो मिगी उसी बनाइयै दस्सेआ उत्थैं बड़ा शैल बनी गेआ ठीक ऐ उ'यै जेहा में पेपरा च बी बनाया उत्थै बी बड़ा सोह्ना बनी गेआ फिर मिगी अदों पता लग्गेआ कि हां कि में एह् चीज करी सकनी आं जे में चाह्वां जे में कोशश करां जां में हत्थ पावां इस च ते में करी गै लैगी फिर ते में उ'यै कीता उत्थुआं स्टार्ट कीता अपना ते मतलब कि इ'यां होंदा कि कोई कोई चीजां होंदियां कि जोह्दे कन्नै तुंदे इमोशन जुड़े दे होए जियां कोई मूवमेंट ऐसा होंदा कि जिसी तुस रकार्ड निं करी पाए दे होवो ओह् तुस नेईं दिक्खी पाए दे होवो ते तुहें एह्दे बारे पता होवै कि इ'यां इ'यां होएआ हा तुसें अपनी सोचा उप्पर गै ओह् बनाई सकने ओ उसी जियां तुंदी सोच ही कि उत्थै इ'यां गै किश होएआ उत्थै बड़ी सोह्नी जगह ऐ उत्थै फुल्ल लगे दे अग्गें पार्क ऐ उत्थै बैठे दे लोक जे करा दे झूले बच्चे बच्चे झूले लै दे ओह् चीज तुसें अपने हत्थें बनाई लैओ ठीक ऐ तुसें मतलब कि बड़े इमोशन जुड़ी जंदे ओह्दे कन्नै बड़ा अच्छा लगदा कि कि इ'यां होएआ हा फिर सानूं इ'यां करी सकने आं कुछ बी बनाई ओड़ो मतलब कि बड़े इमोशन जुड़ी आंदे ओह्दे कन्नै में मेरे ते इमोशन हैन पेंटिंग कन्नै न ओह् कियां न मेरी इक पेंटिंग ऐ केदारनाथ आह्ली मरे ओह्दे कन्नै बड़े इमोशन जुड़े दे ओह्दे बाद में इक होर बनाई दी महादेव दियां मेरे ओह्दे कन्नै बड़े इमोशन जुड़े दे क्योंकि ओह् कुछ चीज होंदी कि जेह्ड़ा तुहें इ'यां मतलब कि दिल दिल होंदा ना ओह्दे कोला तुहें अंदरां इ'यां होंदा कि हां एह् में अपने बड़ी पसंद दी चीज बनाई दी ऐ ते इसी में अपने कोला दूर नेईं करी सकदी ते मेरा उ'यै गै कि मेरे ओह्दे कन्नै इन्ने इमोशन जुड़े दे ते में चांह्दी बी निं ऐ कि ओह् मेरे कोला दूर होऐ में उसी दूर करी बी निं सकदी कदें क्योंकि ओह् मिगी पसंद गै इन्नी ऐ केह् में केह् करां ओह्दे कन्नै ठीक ऐ जेह्ड़ी में मतलब कि इक बंदे दे इमोशन होंदे बंदा दिला तूं कोई चीज अगर कुसा बास्तै किश कीते दा होऐ अपने बास्तै करना कोहा बास्तै केह् करना होंदा ठीक ऐ ओह् मतलब कि इ'यां बड़ा अच्छा लगदा उ'नें चीजें गी दिक्खियै कि हां सानूं चीज बी करी सकने आं बड़े इमोशन जुड़े दे होंदे बंदे दे ओह्दे कन्नै कि में अपने कन्नै एह् बी कीता में ओह् बी कीता में एह् बी बनाई लेआ ते कोई इ'यां बड़ा अच्छा लगदा इमोशन जुड़े दे होंदे अपनी चीजें कन्नै उ'यै चीज जे तुस चाहो बाह्रा तुस लेई आनी सकने ठीक ऐ बाह्रा तुस आहनगे ठीक ऐ ओह्दे कन्नै तुआढ़े इमोशन है निं जुड़े दे हां ओह् होना तुसेंगी गी कि पैसे कन्नै आंदे दे एह् खराब बी होई जाग ते ओह् कोई चक्कर निं ठीक ऐ लेकिन जेह्ड़े तुसें अपने हत्थै चीज बनाई दी होनी ना होदी गल्ल किश होर होनी कि तुहें पता अपने हत्थै कन्नै बनाई दी होनी ओह् तुहें प्यार कन्नै बनाई दी होनी अपने कोला ठीक ऐ ते ओह् तुहीं मरी बी जागो केह् पता पेंटिंग तुं'दी जे कोई रक्खने आह्ला होग सांभियै रक्खने आह्ला होएआ होई सकदा उसी तुं'दी यादें च कोई तुं'दे मरने दे बी दस साल तक बाद बी रौहे फिर जेल्लै उन्नै कुसै ने आखना हां ओह् ते मरी गेआ जि'नें एह् पेंटिंग बनाई ही ओह् उत्थै गै अल्ली पेदी ओह् उ'नें पेंटिंग बनाई ही ओह् बड़ी सोह्नी ही जेह्ड़ा आह्ग इ'यां भाएं तुसेंगी कोई नेईं चेता करै ओह् पेंटिंग दिक्खियै कोहा ने कोहा गी तुं'दा चेता आई जाना ओह् पेंटिंग दिक्खियै तुसेंगी कोहा ने चेता करी लैना इ'यां भाएं कोई नेईं चेता करोग उ'यै चीज होंदी कि अपने बनाई दी चीजें कन्नै इमोशन बड़े जुड़े दे होंदे बाह्र आह्ली चीजा कन्नै इमोशन च थोह्ड़ा खऱाब होई गेआ बड़ा बुरा लगदा कि में इन्नी मेह्नता कन्नै बनाई ही एह् खराब होई गेई यह होई गेआ ओह् होई गेआ ओह् चीज तुस बजारा आह्नो खराब होई तुस आखो तां केह् होई गेआ खराब हा बजारां होर थोह्ड़ी आनी एह् जेहियां लक्ख चीजां बजारा च इंदियां लक्ख कापियां होनियां बजारै च तुसें कुत्थुं ओह् थ्होई जानी पर जेह्ड़ी तुसें आपूं बनाई दी तुसेंगी पता कि एह्दे च में बड़ी मेहनत लाई दी पर जे तुस ओह् चीज तुस दुबारा बनागो ओह् उ'यै चीज निं बननी जां ते ओह्दे कोला बड़ी शैल बनी जाहग पर उ'यै जेही चीज ओह् कदें बी बापस बनदी ऐ ओह्दे कन्नै इमोशन इ'यां मतलब होंदा कि बड़े जैदा इमोशन जुड़े दे होंदे अपने बड़ा मतलब कि ओह् होंदा ऐ